सुपौलके किछु उल्लेखनीय स्थान या पर्यटन स्थल जेनाकि तिल्हेश्वर स्थान सुखपुरमे छै जे बाबा तिल्हेश्वरके मन्दिर छियै आओर अहिठमा कहल जाइ छै पूर्वजसभ कहय छै जे ई स्वयं अङ्कुरित बाबा छै जे अपने उखड़लखिन हँ आओर सभके मनोकामना पूर्ति करैत छै अगर केओ अहिठमा अपन मनोकामना लएके आबय छै तऽ ओकर मनोकमना पूरा होइत छै आओर सुपौलमे आओर कोनो मन्दिरसभ छै जेना विष्णु मन्दिर छै जेना गणेश मन्दिर छै गणेशो मन्दिरमे कहल जाइ छै जे गणेश भगवान लग अहाँ मनोकामना राखबय ओकर पूर्ति होइत छै आदमीके आबिक सुपौलमे मनोकामना राखना चाही पूर्ति करना चाही एहिना कएकऽ सभकेँ रखना चाही आओर मन्दिरसभ छै जेना दुर्गा स्थान छै जेना जेनाकि शनि मन्दिर छै शनिओ मन्दिरमे शनिवारके दिन लोग आबिके चढ़बय छै प्रसादसभ आओर आदमीसभ चढ़ाकऽ अपन मनोकामनाके पूर्ति करैत छै